کووڈ انیس وبائی مرض نے میرے علاقے میں سفر اور سیاحت کے شعبے کو بے حد منفی طور پر متاثر کیا ہے وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت نے سخت لاک ڈاؤن نافذ کیے جس کی وجہ سے سفر پر مکمل پابندیاں عائد ہو گئیں ہوائی اڈے بس ٹرمینلز اور ریل اسٹیشنوں کی بندش نے لوگوں کی نقل و حمل کو تقریباً ختم کر دیا جس سے مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کی آمد اور رفت رک گئی سیاحتی مقامات جو پہلے سیاحوں سے بھرپور رہتے تھے اچانک ویران ہو گئے تاریخی عمارتیں پارکس پہاڑی علاقے اور ساحلی علاقے جہاں سیاح اکثر تفریح کے لیے جاتے تھے وہ بھی خالی ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہوٹلوں گیسٹ ہاؤز ریسٹورینٹس کیفے اور چھوٹے کاروباروں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ ان کے گراہکوں کی تعداد تقریباً صفر ہو گئی تھی